गाय पोसय छियै गायके सेवा भगत करय छियै गाना सब परिवार मिलकऽ ओकरा अपना देखरेख करय छियै ओइमे घरमे अपना भैंसी अर रखय छियै झोपड़ीके घरमे रखय छियै मोटर गोबर उठबय छियै सुबह उठय छियै करनाइ धरनाइ करते रहय छियै मालके मालके सब जीव मिलकऽ गाय दूहय छियै गायके दूध भी बेचय छियै गाय पोसय छियै बहुत भीरसँ मेहनतमे बहुत छै अइमे परेशानी गायके लिए गायके मेहनत करय छियै बहुते गायके पङ्खा चलाके गरममे सुबह उबह दूध दूहि दाहिके सब घरमे रखय छियै रातिके रातिके ओ जहाँ गोरहा अथीके गाय रखय छियै ओइजाँ अपना झाड़ू बहारू मारिके बढ़िआँसँ ओकरा धूइयाँ करय छियै सुबहमे धूइयाँ करिके साँझमे रखय छियै ओकरा बहुत ओकरा कष्ट करय पड़य छै गायके सेवामे गायके ई नहि छै जे किछु नहि करय पड़य छै बहुत सेवा करय पड़य छै गायमे बहुत भीर छै बहुत अपना जतना भी करय छियै बाल बच्चा सब मिलके परिवार मिलके करय छियै अपना जेतना छी अपना परिवार जेतना उ सब अपना सेवा भगत करि रहलियै हँ ई नहि छै जे नहि करय छियै हम गायके सुबह उठि सुबह उठय छियै तऽ पहिले तऽ नम्बरपर गाय लगबय छियै गाय लगाइके तकर बाद गोबर बीगै छियै गोबर बीग के तकर बाद अपना उ अबय छै तऽ दूहइ गारय छियै दूहय गारय छियै फेर धुआबय नहाबय पड़य छै गायके नहाइके तकर बाद जाइके गायके अपना फेर हटाय दै छियै हटाके तकर बाद खोपड़ीमे रखय छियै खोपड़ीमे राखिके तकर बाद की करय छियै से थोड़ा ओकरा गरमी लागि जाइ छै हफसइ लगय छै गाय ओकरा पङ्खा चलबय पड़य छै पङ्खा चलाइ दै छियै तकर बाद की करय छियै जे उ हो जाइ छै तकर बाद अपना पङ्खा चलाइके फेर भी ओकरा सुबह उबा होइत होइत अपना ओकरा फेर भी मालके खूँटामे ओकरा फेर भी लगबय पड़य छै लादिम लादिम लगाइके ओकरा खाना दै छियै खाना दैके बादमे फिर भी ओकरा ओतने मेहनत छै गोबर करछी करय पड़य छै हम भी करय छियै हमर परिवार भी सब करय छै जितना सदस्य घरके छै सब मिलके करय छियै ई परिवार हमरा गोबर करची जेतना छै उहो करय छथिन हमहुँ करय छियै बाल बच्चा सहित करय छियै फेर दूहय गारय छियै तऽ हम गायके दूधसे बेचके अपना परिवार चलबय छियै घरमे जेतना होइ छै खर्चा पानी उ सब करय पड़य छै अपना सब चीज करय पड़य छै इएह गायसँ लैके गायके देखरख सब करय छियै परिवार मिलके खेनाइ पीनाइ सब ओकरा दै छियै सब चीज ओकरा झट्ठा खल्ली भूस्सा जे होइ छै सब दै छियै परिवार मिलके